किछो खरीदके पीन्ह लै छै महिलो सभ पहिने साड़ी कम दामके लागै भाँगल फुटल साड़ी पिन्है रहै आब अपना पसन्द सँ हजार दू हजार पचीस पैतीस सएमे जेहेन अथी रहै छै एहेन तरीकाके ओ कपड़ा खरीदके पीन्हके जाइ छै शादियो विवाहमे जाइ छै तऽ बढ़िआँ कोइ लड़कोके शादी होइ रहै पहिने

घर से बाहर नहि जाइ रहै कि एगो दुगो काम करै खातिर बैठल रहै रऽ कि करै रहै कन आब महिलो सभके जीवनमे अथी आबि गेलै कोइ सिलाइ करै छै ओहो सँ दू पैसा कमबै छै कोइ बाहर जाइ छै कोनो काम करै छै ओहो सँ दू पैसा कमबै छै आब महिलाओ सभके जीवनमे बहुत तरह सँ बदलाव आबि गेलै पहिने रहै कि हय कमाइके दतै तब खइबै नहि खेबै पैसा अयलए आब महिला सभ मर्दानासँ बेसी महिला सभ जेंससँ काम करै छै महिलो सभ बहुत तरहके काम करै छै एगो महिला दस हजार पाँच हजार छओ हजार एना महीना उठाबै छै महिला महिला अपन मेन्टिने अपने कैरि लै छै कोइ कपड़ा सियै छै कोइ जीविकामे घुसिके काम करै छै हर तरह सँ काम आबै छै महिलो सभके लिए पहिने महिलो सभके बहुत दिक्कत होइ रहै कि हम आओर सँ देखै छियै हे ओ चीज करै छै आ महिलओ सभ बहुत तरीका कैरि रहल छै आओर कि अखन तक आओर आगाँ बढ़लैया आओर आगाँ बैढ़ि सकै छै महिलो सभ महिलो आओर जेंसमे आब कोनो फर्क नहि छै पहिले लोकके एगो दुगो बेटी होइ रहै तऽ कहै रहै होबै हमरा बेटिए छलऽ आब एहिसे आब कोनो अथी नहि छै की बेटा बेटीके कहै छै नहि कहै छै सभ आब एक समान भए गेलै